میرا سب سے یادگار سفر دہلی کا سفر تھا کیونکہ دہلی میرا نانی گھر ہے اور میں ہمیشہ دہلی جاتا ہوں اور وہاں نانی گھر میں ہی تو آپ سب کو پتا ہے کہ نانی گھر جانے کہ بعد کتنا وہاں اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے کیونکہ بہت سارے بچپن کا یاد جڑا ہوا ہے وہاں سے اور دہلی میں بہت سارا گھومنے کا جگہ ہے جیسے انڈیا گیٹ قطب مینار لال قلعہ اور بہت سارا جو وہاں کا لوکل مارکیٹ ہے وہاں گھومنے کا ایک الگ مزہ ہے اور پچھلے بار جو ہم جب ہم گئے تھے تو وہ سفر میرے زندگی کا سب سے یادگار سفر تھا کیونکہ پچھلے بار میرے گھر میں وہاں نانی گھر میں ماما کی شادی تھی تو لوگ سب اکٹھے وہاں پہ پورے پریوار کے لوگ موجود تھے اور جب پریوار کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مزہ آ آتا ہے اور سارے لوگ تھے وہاں موجود تو ہم لوگ سب ساتھ میں شادی میں بہت انجوائے کیے اس کے بعد جہاں جہاں گھومنے کا جگہ ہے لال قلعہ قطب مینار انڈیا گیٹ گئے اور ساتھ ہی جو دہلی میں مشہور مشہور جو بازار ہے وہ گئے وہاں کا دہلی کا سب سے فیمس بازار چاندنی چوک ہے وہاں گئے اور پھر لا جامع مسجد گئے جامع مسجد کے باہر جو بازار ہے وہاں پہ ہم لوگ سب محبت والا شربت پیے بہت ہی فیمس جگہ ہے وہ سب ہم لوگ اچھے سے پورے پریوار گئے تو بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیے ساتھ میں اور وہ بہت یادگار لمحہ تھا ساتھ میں بہت فوٹو کھنچائے ساتھ میں ہم لوگ تو اچھا لگا اور وہی سفر جو تھا پچھلے بار کا جو ماما کی شادی تھی وہ سفر بہت ہی بہترین اور زندگی بھر یادگار مطلب یاد رکھنے والا سفر تھا